हम एक दिन में जो अपने गाने के प्रैक्टिस के लिए जो समय प्रदर्शित करते हैं वो कम से कम हम तीन घंटा तो अपने गाने के कला के लिए अपने आप को देते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है किस तरीके का कौन सा राग बैठाना है अगर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम सोशल मीडिया के मदद से ले के अपने गायन कला को और ज़्यादा अच्छा बनाने और सीखने का कोशिश करते हैं और इसको गाने में गाने में बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी मिलती है और आनंद मिलता है